आं सावगारिफोरखौ एडिट खालामो माबायाव मा होनो प्लेस्ट'राव मोनो एडिट खालामग्रा एप बिउटिप्लास मेकआप प्लास ओमफाय फट' एडिटर बहुत दङ बेफोरखौ आं माबायो इउज खालामो आङो बेफोरखौ बाहायो ओमफ्राय सफ्टवेरथ' आङो बिदि प्रफेसनेल आङो फट'ग्राफिबो नङा खालि आङो फट' खेबनानै मोजां मोनो मोजां मोजां जायगायाव थांनानै सावगारि लानो मोजां मोनो फट' खेबनो मोजां मोनो गावनि फट'खौ आङो खेबो ओमफ्राय सानफायाव आङो खेबनै खेबथाम बिदि फट' खेबनानै आङो आपल'ड होयो ओमफ्राय एडिट खालामनाया खालामनो गोनां जायो मानो होम्बा एडिट खालामोबा इसे साफाबो नुयो क्लियारबो नुयो मा होनो बेफोरखौ एसे साफा नुथों माने क्लियार मोजां खालामनानै क्लिन खालामनानै एडिट खालामनानै साफा नुनायबायदिनो ओंखायनो आङो एडिट खालामनाय जायो आरो